हरिओम अॼु मुंहिंजी उमिरि चोहठि साल आहे पहिरीं जॾहिं मां स्कुल में पढ़ंदो हुउसि तॾहिं स्कुल में फ़क़्ति सिंधी माध्यम जा स्कुल फ़क़्ति सिंधी माध्यम जा हूंदा हुआ असां पाण में मिट माइट दोस्त यार सभु सिंधीअ में ॻाल्हाईंदा हुआसीं आखाणी ॿुधाईंदा हुआसीं गीत ॻाईंदा हुआसीं पर हाणे कुझु सालनि खां वठी मां ॾिसी रहियो आहियां त सिंधी स्कुल ई बंदि थींदा था वञनि ॿार फ़क़्ति हिंदी या अंग्रेज़ीअ में था ॻाल्हाइनि हुन जो मुख्य कारणु आहे त अॼु नौकिरियुनि में फ़क़्ति अंग्रेज़ी या हिंदी या ॿी लोकल भाषा ॻाल्हाइणु वारनि खे नौकिरियूं मिलनि थियूं सिंधी ॻाल्हाइणु वारनि खे जल्द नौकिरी कोन थी मिले हिकु ॿियो बि मुख्य कारण आहे त असां सिंधी सभु टिड़ियल पखिड़ियल आहियूं असां किथे बि ॿाहिरि घुमणु वञू था त मुश्किल सां असांखे सिंधी ॻाल्हाइण वारा माण्हू था मिलनि रेलवे बस या ॿिए किथे ॿि सिंधी ॻाल्हाइणु वारा मिलनि ई कोन था जंहिंखें असांखे मजबूरु थी हिंदी या अंग्रेज़ी या ॿी भाषा ॻाल्हाइणी पवे थी तंहिं करे असां मां सिंधी ॻाल्हाइण जो वाइपो घटिजंदो वञे थो स्कुल सिंधी मिडि माध्यम जा रहिया ई न आहिनि ॿार बि अंग्रेज़ी मध्यम सां पढ़ाई करे रहिया आहिनि जंहिं करे असांजी सिंधी ॿोली धीरे धीरे गुम थी रही आहे असां पाण बि इन ॻाल्हि लाइ खे क़द्रु जवाबदारु आहियूं असां पाण माइटु ॿारनि सां घर में हिंदीअ या अंग्रेज़ी ॻाल्हाइण में पंहिंजो शान था सम्झूं ऐं ॾाढी शर्म जी ॻाल्हि आहे असांखे घटि में घटि पंहिंजे घर में त पंहिंजी ॿोली ॻाल्हाइणु खपे तॾहिं असांजी ॿोली खे ज़िंदा रखी सघंदासीं जय झूलेलाल